म्हाका अशें दिसता की म्हज्या धाकट्या भावान शिकपाचें कारण पयलीं जी कंडीशन आशिल्ली रुरल एरियान तशेंच सिटी एरियान की मातशें शिकले उपरांत व्हडले व्हडले जॉब मेळटालें तशी आतांची जनरेशन अशी ना कारण आमी पळयत राव पळयलां की खरेंच ही जनरेशन भुरगीं खूब शिकतात आनी शिकपाकूय जायना अशें न्हू शिकपाकूय जाय कारण शिकले उपरांत आपणाक इतलो कॉन्फिडन्स येता की बाबा खंयच्याय स्तरार कशें उलय उलोवं शकता म्हाका कॉन्फिडन्स जनरेट जावं शकता तशेंच म्हाका अशें दिसता की म्हज्या धाकट्या भावान खूब शिकपाचें कारण ऍटलीस्ट आतांच्या जनरेशनान जर एक माणूस म्हणून जर जगपाचें आसा जाल्यार कॉलेज डिग्री म्हणटा ती खूब इम्पोर्टंट आसा मागीर ती कॉलेज कॉलेज डिग्री आर्ट्सान घेवं सायन्सान घेवं नाजाल्यार कॉमर्सान घेवं सगळ्या फिल्डांनी आतां स्कोप आसा ऍटलिस्ट कितेंच नाजाल्यार आपलो होम बिझनस स्टार्ट करूं शकता तशेंच डिग्री घेवन फुडें कितें करप हें मागिल्लो प्रश्न पण ऍटलिस्ट कॉलेज डिग्री आतांच्या जनरेशनाक इतली इम्पॉर्टंट जाल्लेली आसा की सगल्याच फॉर्मार जेन्ना कसलीय फॉर्म भरता जॉबाची भरता स्कॉ नाल्यार स्कॉलरशीप फीझ भरता तेन्ना थंय एक मेन कॉलम दिल्लेले आसता की ऍडुकेशन कॉलम आनी ते ऍडुकेशन कॉलमूच स्टार्ट जातात धा वी बारावी आनी ग्रॅज्युएट पर्यंत सो धावेच्यान स्टार्ट पयलीं आसलेले धावी म्हटल्यार ऑलमोस्ट जाली व्हडली डिग्री आपणाक मेळळी पूण जशें जशें सुदरत गेले तशे तशे लोकांक सुद्दां भुरग्यांक सुद्दां शिक्षणाचें म्हत्व कळत गेलें आनी शिक्षण कित्याक घेवप हें सुद्दां इतलेच गरजेचें जाल्लेलें आसा की शिक्षण घेवन आपूण फुडें कितें करतलीं ही भुरगीं समजोपाक लागलीं जेन्ना भुरगीं आपूण समजोपाक लागलीं तेन्ना कळपाक लागलें की तेंकां ऍडुकेशन इतलें इम्पॉर्टंट कित्याक आपणाक जाय तशेंच डिग्री घेवन फुडें कितें करप हो व्हडलो प्रश्न जेन्ना डिग्री घेता तेन्नाच येता कारण जशी आमी प्लॅनिंग करता फ्युचराची तशीच आमी डिग्री घेवन की प्लॅनिंग करप जेच्या कारणान आमकां खूब अशें कितें कळटा आनी तें कळ्ळ्या कारणान आमी तेच वाटेर अशीं चलपाक लागता आतां म्हाका अशें दिसता की म्हाज्या भावान भरपू चडान चड शिकपाचें आनी जो लक्ष आसा तो चडान चड शिक्षणानूय घालपाचो आनी भायल्या ऍक्टिविटीझान ऍक्टिविटी आसता तितुनूय घालपाचो कारण दोनूय केल्या कारणान खंय असो चान्स रावना की आपूण फुडें खंय तरी कमी पडटले काय ना कित्याक इफ शिक्षणूत घेयीत रावले आनी बाकीचें कितें करूं ना जाल्यार कांयच कळपाक ना फुडें ऍक्जेक्टय कितें आशिल्लें जेन्ना ही दोनूय कामां शिक्षण घेवस प्लस भायले कितें करप जाता तेन्ना तरी खूब अशें बरें जाता की ना आपूण खंय बाबा खंय कमी सांडूंक नाशिल्ली